वर्तमान परिदृश्य में विज्ञापन उन अधिक लोगों तक पहुँचने के बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि शेयर मार्केटिंग और स्टॉक मार्केटिंग अगर मैं मार्केटिंग अर करूँ तो विज्ञापन के बारे में बहुत सारी बातें बता सकती हूँ जैसे कि उसके इस्ट कैसे मार्केटिंग होती है कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे हमें उस प्रोडक्ट से फायदा है हम उस प्रोडक्ट को लेने हमारा क्या फायदा है इस बारे में हम उससे रस्मन्य प्रभावशाली कर सकते हैं जैसे कि अगर मैंने कोई बिज़नेस खोला है तो मैं उसको अपना प्रोडक्ट कैसे बेचूँगी उसको उसके पहले तो जो हम प्रोडक्ट बेच रहे उसके बारे में बताऊँगी कि वह उससे आपको क्या अच्छा है और आपके कितने में वह कैसे मिल सकता है और आपको उससे क्या फायदा है और क्या क्या लॉस है लॉस भी बताना चाहिए हमें जब कुछ बेचना है तो हमें लॉस भी बताना चाहिए वैसे तो हम अपना फायदा देखते हैं बट कभी कभी अगर वह चीज़ खराब है तो उसके बारे में लॉस भी बताई जा सकती है जैसे कुछ लोग होते हैं बिज़नेस करते तो हैं लेकिन अपना अपना फायदा देखते हैं और दूसरे का नुकसान नुकसान हो जाता है इसलिए यह कि फायदे के साथ साथ हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में बताना चाहिए कि कैसे हम उसको सही कर सकते हैं कैसे हम उसको खराब मतलब सही रख सकते हैं और आगे हमारे लिए वह सामने वाले के लिए सही है जब हम सामने वाले से अच्छे से उससे बात करेंगे हम आप अपना प्रोडक्ट बेचते समय या कुछ मार्केटिंग करते समय सामने वाले से बात करें कि कैसे हैं आप अच्छे उसको रिस्पेक्ट देंगे तो वह अपने तरफ़ अच्छे से अपनी तरफ़ प्रभावशाली खुद होगा इसलिए हमें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए और और उसको बद्तमीज़ी से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिससे वह अगली बार हमारे तरफ़ अट्रैक्ट हो और अब हम में हमारे प्रोडक्ट को ले इसलिए बिज़नेस वही लोग चला सकते हैं जो थोड़े से इंटेलिजेंट और होशियार होते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों से थोड़ी इज़्ज़त से बात करें और उनसे चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो सबको रिस्पेक्ट दो और उनसे बात करते समय हम अपने हमें अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना चाहिए कॉन्फिडेंटली उससे बात करनी चाहिए ताकि वह हमारी बात कर सके